ماہی گیری کے لیے اور ماہی گیری کے دوران مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں اور ہمارا یہ کام بہت اچھی طرح سے مکمل ہو جائے یہ طریقے ماحول پانی کے قسم مچھلی کی نوعیت اور مچھلی کی پکڑنے والے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں مچھلی بہت پکڑی جاتی ہے اور مچھلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا علاقہ مچھلی کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک سیلابی علاقہ ہے اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے با یہاں بارش بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مچھلیاں پائی جاتی ہیں مچجھلی کے استعمال میں ہم لوگ بہت مشہور ہیں ہمارے یہاں برسات کے موسم میں ہر دو ہر دکان پر مچھلی پکڑنے کا جال ملتا ہے اور وہ مختلف ہوتا ہے بڑی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے چھوٹی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے اسی طرح مچھلی مارنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں پر ہم لوگ کبھی کبھار ہاتھ سے بھی مچھلی پکڑتے ہیں جس میں جال کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے ہم جس دن مچھلی پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس دن اس کی پہلی تیاری کر لیتے ہیں جیسے جال کو اچھی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں ساتھیوں کو تیار کر لیتے ہیں جال کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے وہ پھٹا تو نہیں ہے اور ہمارے علاقے میں جو ندی ہے اور نہر ہے ہم اس میں مچھلی پکڑنے اور ہاں کبھی کبھار ہم چھوٹے تالاب وغیرہ میں بھی جال سے مچھلی پکڑ لیتے ہیں